मां तव्हां खे ॿुधायांव थो कि रांदि रमण सां ॻामड़नि जे माण्हुनि जो कहिड़ी रीति फ़ाइदो थींदो आहे हाणे तव्हां ॿुधो हूंदव कि कहिड़ी बि रांदि हुजे चाहे कब्बडी हुजे चाहे खो खो हुजे या चाहे बेट बॉल जी क्रिकेट छो न हुजे हाणे अॼु कल्हि रांदियुनि जो अलाई मन अलाई महत्व आहे कहिड़े बि क्षेत्र में तव्हां वञो जेके व्यक्ती जेके माण्हू कंहिं रांदि रमण में जेके हुशियारु हुजनि उनजो अॼु न त सुभाणे कहिड़ो न कहिड़ो भविष्य भविष्य में कहिड़ो न कहिड़ो त फ़ाइदो थींदो ई थींदो छो कि अॼु पाण ॾिसूं था क्रिकेट में नंढे नंढे ॻामड़नि मां जेके माण्हू अचनि था उहा वॾा वॾा स्टार थी विया आहिनि जंहिंखे जंहिंखे रहण लाइ पूरो मकान बि न आहे पोइ हींअर जाम रुपया था कमाइनि मन अहिड़ी रीति मन ॿी ॻाल्हि ॿुधायांव कि नंढा नंढा ॻामड़नि मां जेके माण्हू अचनि था उहे पंहिंजी रोज़ी इनमां था कढनि भई सम्झो कहिड़ो बि कार्यक्रम थो थिए या आसे पासे में किथे वॾो मैदान थो ठहे या त पोइ कहिड़ो बि खेल जो कहिड़ो बि क्षेत्र हुते ठहंदो हुजे त उन सॼे विस्तार में जेतिरा बि माण्हू आहिनि जेतिरा बि घरु आहिनि उन सभिनीनि जी रोटी उन रांदि खेॾण जा खेॾण सां हले पई त अहिड़ी रीते रांदि कहिड़ी बि छो न हुजे पर पंहिंजे घर जे माण्हू खे या ॻामड़नि जे कहिड़े बि माण्हू खे अगरि रांदि रमण में हुशियारी हूंदी न त उनजो भविष्य सुठो आहे छो कि पाण अख़बार में पढ़ंदा आहियूं या टेलिविजन में ॾिसंदा आहियूं के न इहो नंढे नंढे घर जा माण्हू आहियो या ॻामड़े मां कोई माण्हू आहियो उहो नंढे क्षेत्र मां अची करे हेॾी वॾी उ हेॾे वॾे खेल में एॾो वॾो नालो कयाईं ऐं उन जाम रुपया कमायाईं त उनजो भविष्य सुठो थी वियो कि न थी वियो अहिड़ी रीते कब्बडी हुजे चाहे खो खो हुजे या कहिड़ो बि रमति जो क्षेत्र छो न हुजनीनि में भविष्य सुठो ई थींदो